दाख्लैहायसो आङो अनलाइनआव डिस्काउन्ट सोलिबाय थानाय समाव आह कुर्ति गांसे फसायनानै बिहरदोंमोन कुर्तिनि कालारा बिरात नायनो समायना मोन ओमफ्राय बेनि आगर एरनाय मानायखौबो डिजाइनफोरखौबो आं बिराद फसायदोंमोन आमफ्राय बेखौ बिहरनानै गान्नायाव बिराद मोजां मोन्दों